देश जे माण्हुनिजी सुरक्षा लाइ चोके चोके ते सी सी टी वी कॅमेरा लॻाइणा घुरिजनि छो त हुन सां अपराधी बची न सघंदा आहिनि जेतिरी सुरक्षा सख़्तु हूंदी अपराधी अपन कर अपराधी अपराध करण सां ॾकंदा राति जो छोकिरी घर खां ॿाहिरि नौकिरी करण लाइ वञनि थियूं त हुन लाइ बि सुरक्षा पुलिस तत्काल नंबर जी जाहिरात करणु घुरिजे रस्तनि ते मायुनि जी चैनूं ॿटूं सामानु चोरु चोरी करे वञनि था हुन लाइ बि सी सी टी वी कॅमेरा कमु अचनि था ॿाहिरां देश जा ॿारनि खे खणी अचनि था उन्हनि खां बीख मंगाइनि था हुन लाइ सरकारि खे ध्यानु ॾियणु घुरिजे हाणे जी पिढ़ीअ खे झटि पैसा कमाइण लाइ ग़लति कमु कनि था हुनखे रोकण लाइ सरकारि खे सख़्तु क़दमु करणु घुरिजे असां सोचूं था अपराध वधनि न इनकरे हुनखे सख़्तु सजा ॾिजे जेके अपराध थियनि था हुनजा न्यायालय में चुकादो जल्दी अचणु घुरिजे